आंनि फार्स्ट प्रडाक्टआ जाहैबाय जिन्स पेन्ट बेखौ आङो मिनट्रा एफाव अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन दा बेखौ आङो गाननानै जोबोद कमपर्टेबोल एबा गोजोननाय मोनदों आरो बिनि दामा दुइ हाजारमोन दा बेखौ आङो अफारावहाय मोननाय जादों बेखौ आङो दा हाजार अवान थावसेन्डआव मोनदों